घनश्यामपुर प्रखण्डमे एकटा हॉस्पिटल अछि कि कहब ओतुका स्थिति अत्यन्त खराब अछि ओतऽ जे जाइत अछि कोनो केओ आदमी दोसर तऽ ओतऽ देखबै अहाँ जे मरीज ओतऽ मरि रहल छथि लेकिन ओतऽ डॉक्टरके कतहु किछु पते नहि रहै छनि ओतऽ देखबै अहाँके हैत कतहु ककरो हाथे कटि गेल या ककरो पाएरे कटि गेल तऽ ओतऽ पूरा खून बहि रहल छनि लेकिन ओतऽ डॉक्टरके कोनो पते नहि छनि अहाँ एतऽसँ जाइऔ अहाँ देखबै कतहु डॉक्टरे नहि रहत फेर एतहिसँ अहाँ दोसर घनश्यामपुर प्रखण्डसँ अहाँ जइऔ फेर दोसर सरकारी हॉस्पिटल अहाँ देखबै ओतऽ फेर सब सुविधा ओतऽ रहै छै आओर फेर ओतऽ जइऔ अहाँ देखबै सबटा सुविधा रहै छै ओतऽ जे ककरो किनको बच्चा भेलनि या चाहे लड़का हो या लड़की फेर ओतऽ हुनका पइसा दै छनि हॉस्पिटलमे सरकारके तरफसँ पइसा आबै छनि आओर फेरो हुनका छओ दिनके बाद टीकाकरण सेहो लगाओल जाइ छनि फेर छओ महिनाके बाद सेहो टीकाकरण तीन बेर लगाओल जाइ छनि आओर फेरो चाहे लड़की जहन अठारह सालके भऽ जाइ छनि तऽ शादी योग्य तऽ हुनका कन्या उत्थान योजनाके पइसा सेहो सरकार दै छथिन आओर एतऽ जे घनश्यामपुरमे छै हॉस्पिटल एतऽ कोनो सुविधा नहि उपलब्ध छै कि कहब एतुका स्थिति अत्यन्त खराब छै एतऽ देखबै ओसब चीज कोनो बेबस्था किछुके बेबस्थे नहि छै फेर दोसर हॉस्पिटलमे बेबस्था रहै छै लेकिन एतुका किछु बेबस्थे नहि छै हॉस्पिटलमे कि कहब अत्यन्त खराब छै एतुका बेबस्थासब सबचीजके बेबस्था खराब छै देखबै कोनो जएबै एतऽसँ देखबै किछु रहबे नहि करै छै नर्ससभ केओ रहबे नहि करै छै डॉक्टरसभ एकटा रहत ओकरा कहबै तऽ कहत आबै छथिन आबै छथिन लोक मरि जेथिन लेकिन एतुका नर्ससभ डॉक्टरसभ नहि अएथिन अत्यन्त खराब छै कि कहब